अच्छा कि कहलक कि नहि हेलमेट नहि छै हमे गेलिए डॉकटर कन तऽ हेलमेट हड़बड़मे बिसरि गेलिए गाड़ीसे निकललिए हमरा हेलमेट बिसरि गेलिए जल्दी जल्दी काम रहै नहि लेलिए जल्दीमे काम रहै कोनो इमरजेन्सी रहै लाइसेन्सो रहि गेलै घरेमे घरेमे रहि गेलै लाइसेन्सो हड़बड़मे लग पासमे डॉकटर कन जाए ले रहै एहिके कारण नहि लेलिए हम नहि नहि चालिस पचास रुपैआ इमरजेन्सी रहै तऽ जेनाइए छलै इमरजेन्सिए ने एक हजार नहि छै तब डॉकटर कन जएबै डॉकटरके देबै ने पुलिस तऽ घुमै छै दस बीस दै देबै ओ अपन खै लेतै दस बीस खएतै